वैसे तो वनस्पतियों को देखा जाए तो कई प्रकार की वनस्पतियाँ हमारे क्षेत्र के आस पास उगाई जाती हैं और उनका व्यवसाय भी किया जाता है इसमें कई प्रकार के पौधे फूल फल व सब्जी उगाई जाती है परन्तु विशेषकर मालवा क्षेत्र में काली मिट्टी होने के कारण यहाँ पर फ़ूलों की खेती सब्जियों की खेती और कुछ विशेषकर प्रजातियों के पौधे यहाँ प्रसिद्ध हैं जैसे कि सब्जियों में अधिकतर ऐसी सब्जियाँ जो कि कम पानी में भी अधिक उपजाऊ होती हैं अधिक मात्रा में उत्पादन करती हैं यही सब्जियों को उगाया जाता है जैसे कि भिण्डी जैसे कि सब सब्जियों में देखें तो टमाटर लौकी गिल्की अदरक इत्यादि चीजें यहाँ पर उगाई जाती हैं फलों के अंतर्गत देखें तो ऐसे फ़ल जैसे कि फ़लों का राजा आम पपीता मोसम्बी और फ़ूलो में गेंदा और गुलाब इत्यादि चीजों की पैदावार यहाँ पर अधिक मात्रा में होती है विशेषकर त्योहारों के टाइम पर फ़ूलों की आवक जादा होने को देखा गया है क्योंकि किसान भी जो है इसके लिए प्रति प्रेरित होते हैं कि फ़ूलों का अच्छा दाम मिलने के कारण फ़ूलों की खेती का प्रचलन वर्तमान समय में काफ़ी बढ़ गया है और इसमें विशेषकर के सजावट में उपयोग आने वाले गेंदे के फ़ूल और गुलाब के आर्टिफीशियल हाइब्रिड फ़ूलों की खेती वर्तमान में इस क्षेत्र में अधिक रुप से की जाती है और इन फ़ूलो में महत्वपूर्ण तरीके से बिजली की के फ़ूल जैसे है सफ़ेद फ़ूल कहते हैं एवं गेंदे के बड़े साइज़ वाले हाइब्रिड फ़ूल और खुशबूदार गुलाब जिसमें लाल कलर के गुलाब सफ़ेद कलर के गुलाब आदि की खेती यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से की जाती है यदि मुझे भी अवसर मिले तो मैं इस प्रकार के पौधे फ़ल फ़ूल और सब्जियों की पेदावर करना चाहूँगा